ارے عبدالرحمٰن میں جمیل ہوں میں آج صبح اپنی کار کو دھونے کے لیے لایا ہوں لیکن میں واقعی میں نتیجے سے مطمئن نہیں ہوں اچھا ہوا شاور کے بعد میں نے دیکھا کہ کھڑکیوں اور سائڈ مررس پر اب بھی کچھ لکیریں اور پانی کے دھبے ہیں اور ٹائر اتنے صاف نہیں لگتے ہیں جتنی میری توقع تھی عبدالرحمٰن میں اس کی تعریف کرتا ہوں میں یہاں ایک باقاعدہ گراہک رہا ہوں اور یہ پہلی بار ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے عبدالرحمٰن مجھے یہ مناسب لگتا ہے میں اسے کل صبح واش کے لیے لاؤںگا مجھے ابھی کام کرنا ہے عبدالرحمٰن میں واقعی آپ کی رضامندی کی تعریف کرتا ہوں اس کو سنجیدگی سے لینے کا شکریہ آپ بھی عبدالرحمٰن کل ملیں گے